हँ हेलो ठीक यऽ नहि कहाँ चिन्हलहुँ अपन नाम बताबू अच्छा हँ हँ चिन्ह गेलहुँ रत्नप्रिया अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तऽ अहाँ अभी रेलवे स्टेशन लग छी की बस स्टैण्ड लग तऽ बस स्टैणडसँ ई रिकशा लए लिअ एतऽ रेलवे स्टेशन आबू ओतऽ जे छै ने होटल छै दू तीन गो बालाजी सभ रहैबला होटल छै ओतऽ रहैके व्यवस्था भए जायत आ ओकर बाद जे छै ने खाय पीयैके एगो गोकुल नीक होटल छै आ एगो ई भए गेल जे ने कहैत छै गुरुमत यऽ एगो लजीज पिज्जा छै फास्ट फ़ूड अहाँकेँ खेनाइ अछि कैफे तैफे छै मन्दिरो सभ घूमनाइ यऽ हँ हँ सुपौलमे हँ सुपौलमे एगो विष्णु मन्दिर छै बहुत सुन्दर आओर प्रख्यात छै आ हमर गामेमे यऽ तिल्हेश्वर बाबाके मन्दिर सुखपुर आयब तऽ हमरोसंँ मिल लेब आर तिल्हेश्वर बाबा लग कनि चलि जायब महादेवके पूजा कै लेब साओने छियै हँ इसकुलो सभ छै अहाँकेँ जे भी घूमनाइ यऽ घूमि लेब हँ हँ सुपौलमे छै ने तऽ ठाकुर महाराजके मन्दिर छै ओकर बाद एगो चिल्ड्रन पार्क यऽ ओतऽ नहि हँ नहि नहि बेसी नहि ओएह हजार पन्द्रह सए हँ आ खानो ओते हँ हँ शायद खानो ओतऽ महङ्गा नहि मिलत सही रेटमे मिल जायत गुरुमतोमे बहुत सुन्दर खाना मिलैत छै अगर अहाँकेँ खाना खेनाइ यऽ तऽ आ गोकुल चलि जायब आ फास्ट फूड सभ जेना पिज्जा भए गेल बर्गर ई सभ तऽ लजीज पिज्जा चलि जायब सी थ्री चलि जायब एंजिनीरिंग कॉलेज सभ सेहो सभ घूमि लेब कनि रेलवे स्टेशन बहुत कनि बढ़लै हँ ओहो घूमि लेब बगलेमे यऽ ओतऽ तऽ जायमे कोनो दिक्कतो नहि होयत रेलवे स्टेशन हँ तऽ कनि बढ़लैया बहुत जादा ई नया कॉलेजो सभ खुललैया बी एस एस कॉलेज चलि जायब डिग्री हँ एकदम हँ बिल्कुल बिल्कुल हँ हँ एगो विष्णु मन्दिर चलि जायब आ एगो जे छै तिलेश्वर बाबा यऽ एगो कपिलेश्वर छै महादेवेके मन्दिर छै बरूआरीमे पड़ैत छै इएह सभ छै आ अखन दुर्गा पूजा सभके तऽ यऽ नहि अखन तऽ साओने चलैत छै तऽ महादेवेके मन्दिर हँ ओएह सभ आओर इसकुल कॉलेज सभ छै अच्छा हँ एकदम एकदम ठीक छै बाय